दावबायनायनि बेलायाव गावनि राइजोनिफ्राय गुबुन दाबसे राइजोनि जायगायाव दावबायहैनायनि बेलायाव फारागथि मोन्नायखौ बेखौनो बुंनांगोन दि मोनसे ओनसोलनि जायगाजों आरो गुबुन मोनसे जायगानि ओनसोलजों आबहावानि थासारि आरो थानाय जानाय थानाय जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनायफ्रा गुबुन गुबुन जायो जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांब्ला गुबुन गुबुन फारागखौ नुनो मोनो दा आंनि बेलायाव आं आंनि राइजोनि जायगानिफ्राय थांब्ला जेरै शिलंफोर बायदियाव थाङोब्ला गोबां गुसु जानायखौ नुनो मोनो दा बे गुसु जानाय जाहोनाव गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो शिलंनि बारहावाया गुबैयै गुसु आरो जोंनि आसाम राइजोनि बारहावाया गुदुं जायनि जाउनाव शिलं आरो आसामनि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायाव गोबां रोखोमनि फारागखौ नुनो मोनो बेनिखायनो थोंजोङै बुंनो हायोदि मोनसे राइजोनिफ्राय गुबुन मोनसे राइजोसिम दावगानायाव माने गोबां गुबुन गुबुन फारागथिखौ नुनो मोनो जेरै जानायनि लोंनायनि बिथिंआव आबहावानि बिथिंआव गान्नाय जोमनायनि बिथिंआव बायदि बायदि थासारिनि बिथिंआव गुबुन गुबुन रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो मानोना सुबुंनि बेलायावबो गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय आदबफोर जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो मानोना साफ्रोमबो सुबुंआनो गावबा गाव हारि लायै हारि गुबुन गुबुन दं मानोना मोनसे राइजोनि सुबुंफोरा गुबुन रोखोमनि हारिनि जायो आरो गुबुन मोनसे राइजोनि सुबुंफोरा गुबुन मोनसे गुबुन हारिनि रोखोमफोरनि जायो बेनिखायनो बेनिखायनो मोनसे राइजोनि जायगानिफ्राय थांब्ला गुबुन मोनसे राइजोनि बारहावा थासारि गान्नाय जोमनाय बायदि बिथिंफोरखौनो गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोन्नाय जायो